عام روایتیں پکوان یا کھانے کی چیزوں میں جو حیدرآباد ضلع میں مقبول ہے انہیں تیار کرنے کے لیے بریانی میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے یہ بریانی ریسٹورینٹ میں بھی موجود ہوتی ہے ہوٹلوں میں بھی موجود ہوتی ہے اور بریانی کو گھر میں بھی بناتے ہیں بریانی کا مزہ ہی بہت الگ رہتا ہے بریانی بنانے پر بچے بہت خوش ہوتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں گوشت چاول مِرچی نمک ہلدی ادرک لہسن اور میتھی میٹھا تیل یہ سب چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور دہی بھی دہی نیمبو ہرا مصالحہ یہ سب چیزیں ڈال کر بریانی بناتے ہیں یہ بہت اچّھی یہ بہت اچّھی ذائقے دار چیز ہے کھانے میں بہت مشہور ہے اسے اچھی طرح لوگ بھی پسند کرتے ہیں ہر ریسٹوراں ہر ریسٹورینٹ والے بھی اسے بخوبی بناتے ہیں اور مشہور تو حیدرآباد کا کھانا ہے یہاں کے کھانے کے لیے تمام لوگ تعریف کرتے ہیں الحمد للّہ پورے ورلڈ کے لوگ کہتے ہیں کہ حیدرآباد کے جیسا کھانا حیدرآباد ضلع کے جیسا کھانا کہیں موجود نہیں ہیں اور یہاں پر ہوٹل بھی بہت مشہور ہے جیسے کہ شاہ غوث مندار پیراڈائز یہ سب مشہور ہوٹلیں ہیں جس میں بریانی اور نہاری کا بہت زیادہ لوگ اِسے لے لے کر کھاتے ہیں اور عام طور پر صبح کے ٹائم پر دال چاول کھچڑی کھٹّا ایسی چیزیں تو عام ہیں یہ تو صبح کے ٹائم پر چلتے رہتا ہے مگر بریانی کو تو لوگ بہت بہت بہت توجہ کے ساتھ کھاتے ہیں اور خوب مزے لے کر کھاتے ہیں